उर्मिला टेलर उर्मिला टेलराचे सॉप न्बी हें हांव सोदत सोदत पावला कितलें कोणश्यांक गे तूजें सॉप हें सामकें सॉप सामकें टेलर तूं फामाद पूण तुमचें सॉप इतलें खाशींक कित्यांक गें सोदत सोदत पावलें हांव सारखें आनी अशें हा हां बरें जालें हय बिजी हा तूमी तुमीं एकटींच शिंवता एकटींच शिंवता तुमीं हां हां हां पळय तर दिवाळी लागीं पावला पळय तर म्हाका अरजंट एक ब्लाव्ज शिवन दिवपाक शकतलीं सामको अरजंट जाय आनी म्हाका तुमी इतलीं बरीं शिंवतात म्हण कोणीं तरी म्हजा फ्रेंडांन सांगिल्लें आनी तुजीं सॉप हांव सोदत सोदत पावला म्हाकां एक प्लीज ब्लाव्ज जाय आसलो तुमीं शिंवन दिवपाक शकतली हय

कशेंच अरजंट जावचें ना मातशें पळेंयात न्हीं हय पळय आता म्हाकां तो एक तर तिसरे दिसा ना चौथे दिसा वचपाचे तिसरें दिसांक जाय आशिल्लो पूण आतां चल तुकां इतलें अडचण आसा तें पळयन हांव तें चौथे दिसां आयज वार जालो शुक्रार हांव सोमार हय सोमारांक तिकीट हांवें सांजे बुकिंग केला हांगा न्ही गें तो आमी खंय तरी फॅमिली खंय तरी पयस वचपाची थंय आमचें सेलेंब्रेशन आमच्या गांवांत गें तें आतां आमी कामा निमित्तान हांगा रावता म्हणगीर हांव गावां वचपाचें गांवा म्हणल्यार तें थंयच्या त्या टेलराचो बरो विश्वास ना म्हणतरीत म्हाकां किदें दिसलें सांगलें म्हणतगीर तुजफुड्या पळया आनी तूं म्हणपाक लागली अरजंट दिता म्हणतगीर हांव तुजें सॉप सोदत सोदत पावला

हय हय तशें जाल्यारू थोडे दीस न्ही हांव तुकां पळय हांव तुका पळय म्हकां जाय आशिल्लो आयतरांक पूण हांव वतलें सोमारांक आमगेली रातचीं ट्रेंन बारांक पूण सामारांक सांजे आठ णव मेरेन रेडी करपाक शकपाना ना जाल्यार हांव घेवन वचपाक शकता तूं म्हजें म्हणल्यारू आतां पळय तुज्या फुड्यांतल्यान हां हां बरें बरें जाय तर जाता जाता